ओ इन्डियान आइडल बायदि दामजुवारि रियेलिटि श'फोरखौथ' आं नाया ओ नाथाय आङो गुबुन सिंगारफोर बैसोरनिखौ नायो ओ बिसोरनि रोजाबनाय बिसोरनि एक्टिं बिसोरनि फावफोर बेफोरजों आङो माखासे सोलोङो ओ आंनि रोजाबनायखौ साबसिन खालामनायाव बिसोरहा गोबां बिहोमा दङ माने बिसोरनि रोजाबनाय साइस बिसोरनो रोजाबनाय स्टाइल बिसोरनि ओ ओ गारां बैफोर माने आंखौ बांसिन रोजाबनो थाखाय माने थुलुंगा होयो आरो हागोन बेफोरबायदि मोनसे साननाय लाबोयो